دیہی علاقوں میں حکومتی نظم و نسق میں کئی عوامل کی کمی ممکن ہے جوکہ مختلف علاقوں میں مختلف ہوتی ہے جیسے دیہی علاقوں میں عوامی خدمات کی کمی مطلب بجلی پانی تعلیمی امکانات صحتی خدمات وغیرہ حکومتی نظام کی کمزوری کا نمایاں سبب ہوتی ہے زرعی مناطق میں ماحولیاتی انحطاط کی وجہ سے زرخیز زمینوں کا نشیبی ہونا اور زرعی معاشی سلسلے کی خرابی کا سبب بنتا ہے دیہی علاقوں میں عوامی صحتی خدمات کی موجودگی میں تفاوت ہو سکتی ہے جو عوام کی صحتی صورتحال میں فرق پیدا کرتی ہے دیہی علاقوں میں کسانوں کے ساتھ جرائم کی شرح بڑھ سکتی ہے جو معاشرتی بد امنی کا باعث بنتی ہے کچھ عوامی نظم و نسق کی کمی کی وجہ سے جو وجہ سیاسی پسماندگی بھی ہوتی ہے جوکہ مقامی امور کو منظم کرنے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے یہ عوامی دیہی علاقوں کی ترقی اور حکومتی نظم و نسق کی کمی کا اظہار کرتے ہیں جن پر کام کرنے کے لیے مختلف حکومتی ادارے اور معاشرتی افراد کوشش کر رہے ہیں تاکہ عوامی خدمات اور معاشرتی حالات میں بہتری کی جا سکے